उन्दै उन्दै जोलैखौ रादाब फल' खालामनानै आं गोसोखौ दुंहोयो रादाब फल' खालामनायनि थाखाय गोबां मुलाम्फा दं जेरै गाहाय गोजान गोजान जायगायाव गोबां रोखोमनि जायगाखौ नुयो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव जानाय जाथायफोरखौ जों रादाबफोरनि गेजेरजों मिथि हायो मा जादों मा जायाखै मिथियो